भाऊ तव्हांजे एयरटेल जी सुविधाऊं जे के आहिनि उहा असांजे एरिया में सुठे नमूने सां न अची रहियूं आहिनि त मूंखे पंहिंजो जे को आहे उहा जीओ उते शिफ़्ट कराइणो हुओ त मां ग़लतीअ सां तव्हां वटि पैसा भरे छॾियां आहिनि त तव्हां उहा वापसि करण जी महिरबानी कंदा